ہندوستان میں آج بہت سے جگہ ایسے ہیں جہاں پہ لوگ بائک سے جانا بہت پسند کرتے ہیں جیسے دہلی ممبئی کلکتہ اگر بائک سے ہو تو وہ آسانی سے جا بھی سکتے ہیں لیکن بہت سارے انسان جو ہے وہ بائک کو ہی پسند کرتے ہیں جہاں بھی جانا ہو جیسے کہ پٹنہ ممبئی دہلی کلکتہ بہت سے لوگ وہاں جا کر لطف اٹھانا چاہتے ہیں اور بائک سے جانے کا اپنا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ اپنی بائک سے ہی جانا پسند کرتے ہیں بہت سے لوگ کہیں پہ اگر پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو ہے بائک کا ہی استعمال کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بائک چلا کر باتیں کرتے کرتے آسانی سے پہنچ جاتے ہیں اور کچھ پریشانی بھی نہیں ہوتی بائک جو ہے چلانے سے جیسے کہ راستہ آسانی سے کٹ جاتا ہے اور وہاں جا کر آپ کو کسی سواری کا انتظار کرنا بھی نہیں پڑتا اس وجہ سے بائک سے جانا بہت ہی آسانی ہوتا ہے اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں آج کل کے دور میں پچاس ایک سو دو سو کلو میٹر لوگ بائک سے ہی جانا پسند کرتے ہیں